हांव जेन्ना शाळेंत शिकतालों तेन्ना म्हजो आवडीचो विशय म्हणल्यार परिसर अभ्यास ह्या विशयान खूब किदें शिकपाक मेळटा झाडां बद्दल जनावरां बद्दल फळां बद्दल फुलां बद्दल आनी निर्सगान जें जें आमकां मेळटा त्या बद्दल शिकपाक मेळटा जेन्ना आमी जनावरां बद्दल शिकतात तेन्ना घरांत रावपी जनावरां तशेंत रानांत रावपी जनावरां हेंच्या बद्दल शिकपाक मेळटा आनी ती कशी दिसतात कितल्या सुंदर पद्दतीन आमकां ती जनवरां दिसतात हांवे आयकूनच आमकां तो जनावर कितलो सुंदर आसतलो हेचेर विचार करूं येता तशेंच बाकीचें पर्यावरणाक जें किदें मेळटा तें इतलें सुंदर आसता की तें आमकां पळेतगीर आमकां तेची सुंदरता जी आसता ती भारावन वयतात तशेंच सुंदर जितलें दिसपाक जाय जाल्यार आमकां तितलेंय निवळ करचें पडटा म्हणून आमी निर्सगाक ची इतली काळजी घेवपाक जाय की तो निर्सग आमची परत काळजी घेतलो म्हणून परिसर विशय हो म्हाका खूब आवडटालो